आंनि आरो आंनि ओनसोलनि आबादारि आरो मावथिफोरनो होनो थाखाय ओरैबायदि थांखि लागोन जे आबादारिफोरनो मावनो थाखाय ग्रुप बानायनानै लाग्रोगोन बिसोरनो गेजेराव गंफा ट्रेक्ट'र बायनानै होगोन बे ट्रेक्ट'र खौ बिसोरो टाइम रानै रानै बिसोरो मावनांगोन आबाद मावनानै जिउ खुंनांगोन आरो जोलै आरिफोरखौ जगायनानै होगोन जायखिजाया आबाद मावामानो बिसोरनो जगायनानै होगोन जोलैफोरखौ आरो गोबां गोरिब न'खरनि सुबुंफोरा आबाद मावनायनि गेजेरजों जौगानो हागोन आंनि थाखायबो जोबोद गोजोननाय मोनखांगोन बिसोरनि देरगानायखौ नुनानै आबादारिफोरा दखर दाखार थानाय जायगाफोराव बिफां लाइफां गायनो थाखाय फुलि जगायनानै होनांगोन आङो आरो बे बिफांफोरखौ उनाव बाहायनो बिसोरो खाबु मोनगोन